हैलो रमेश भाई मां संतोष गेहाणी थो ॻाल्हायां मां सवा सते बजे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन तव्हां उल्हास नगर सिंधु युथ सर्कल वञण लाइ गाॾी बुक कई ॾेखारियऊं त तव्हां ॾहें मिंटे में हिते अची वेंदव पर हींअर अठ था थियनि लॻभॻि पंटीह मिंट थी चुका आहिनि तहां न आया आहियो आख़िर केॾी महिल ईंदो छा अञां देरि अञां ॾह मिंट लॻंदा ही त को तरीको कोन्हे तव्हां असांखे वेट कराइण लाइ चार्जिस था वसूल कयो जेकरे तां वेट था कयो त तां चार्जिस वठंदा आहियो त एतिरी देर असांखे वेट करणो पियो हाणे असांखे वेट करणो पयो आहे त तव्हां असांखे घणो डिस्काउंट ॾींदा तव्हां जी लेट जे करे मुंहिंजो अॻियां कमु सॼो तकलीफ़ में अची वेंदो जल्दी अचो मूंखे उल्हास नगर पहुचण में बि अञां टाइम लॻंदो बरसाति जो टाइम आहे रस्तो सॼो ख़राबु लॻो पियो आहे खॾा खुॾा लगा पिया आहिनि एॾी देरि केतिरी देरि में मां पहुचदुसि हुते वरी मूंखे बॉम्बे लाइ वापसि निकिरणो आहे हीअंर हिते अठ थी विया आहिनि मूंखे पहुचंदे पहुचंदे याराहं करे छॾीदंव तव्हां महिरबानी करे जल्दी अचो घणी देर लॻंदव ॾह मिंट तव्हां जी उनमें त ॾेखारे थो त तव्हां हिते पहुची विया आहियो पोइ इएं कीअं था कमु कयो तव्हां तव्हां जी सर्विस कीअं सुठी मां लेखींदुसि असांखे रिव्यु उन हिसाब सां विझणा पवंदा महिरबानी करे जल्दी अचो महिरबानी